हा मुंहिंजे घर जे पासे में हिकु वॾी लाइबेरी आहे जिते सभु प्रकारनि जी किताब पढ़णु मिलंदी आहिनि पर मूंखे हुते कुझु किताब किताब ई पढ़णु सुठियूं लॻंदियूंं आहिनि जीअं मूंखे साइकलॉजी वारी किताब डाढियूं वणंदियूं आहिनि छो की हुन में असां माण्हुनि जे हाव भाव जे बारे में पतो लॻंदो आहे ऐं असां खे हू किताब पढ़ण जा प्रेरणा मिलंदी आहे ऐं कि कठिनाईयो जो सामिनो करण जो बि प्रेरणा मिलंदी आहे ऐं मूंखे नॉविल्स पढ़णु बि ॾाढो वणंदी आहे जीअं की मूंखे प्राकृतिक जे बारे में पढ़णु ॾाढो वणंदो आहे छो की हू मूंखे प्रकृति सां जोड़े रखंदो आहे मूंखे पेड़ पौधा लॻा लॻाइणु बि हिनकरे जामु वणंदा आहिनि ऐं मूंखे रुमांचक किताब बि ॾाढी वणंदी आहे जंहिं में सस्पेंस हूंदो आहे ऐं मूंखे अहिड़ियूं किताब पढ़ण जो जामु शौंक़ु आहे